मुझे तो तैरना नहीं आता है इस लिए सी किसी की मदद करने में मुझे किस तर कैसे से करूँ क्या करूँ कुस समझ में ही नहीं आता है फिर भी मेरा बेटा सीख रहा है आ कर के मुझे बताता है तो मेरे कुछ कुछ मेरे समझ में आता है कि कैसे कोई पानी में डूब रहा है तो कैसे मदत करनी चाहिए लेकिन रहा कठिन परिस्थितियों का किसी का मदद करने में तो हाँ अक्सर मेरे साथ कभी कभी हो जाता है ऐसे जैसे कहीं रास्ते में कहीं जा रही हूँ या ट्रेन से कहीं सफ़र कर रही हूँ या कोई किसी भी तरीक़े से मदद मांगना चाहता है तो मैं अक्सर उसकी मदद कर देती हूँ